मूंखे कविताउनि जो वधीक शौक़ु आहे पढ़ण जो मुंहिंजी पी एच डी थी चुकी सिंधी कविता में क़ुदरत जो चिटु पोट्रे ऑफ नेचर इन सिंधी पोइट्री हो त इन करे मां पोइट्री जा किताब वधीक पसंदि कंदी आहियां इन करे सिंधी कवियुनि जा जेके बि किताब आहिनि उहे मां पढ़ंदी आहियां मूं वटि हूंदा बि आहिनि ऐं आख़िरी किताबु मूं पोइट्री जो पढ़ियो आहे उहो आहे प्रोफेसर विनोद आसूदाणीअ जो हथु पकिड़िजें किताब जो उनवान आहे हथु पकिड़िजें ग़ज़लुनि जो किताबु आहे हीउ ऐं हिकु ॻाल्हि मां ॿुधायां त प्रोफेसर विनोद आसूदाणी ब्लाइंड आहिनि जनम खां ई उन्हनि जे घर में छह भाउर भेनरूं ब्लाइंड आहिनि पर सभु एक्सट्रा ऑडनरी टैलेंटिड आहिनि विनोद जूं टिनि स्बजैक्ट्स में पी एच डी कयलु आहे प्रोफेसर आहे ऐं किताबु अथनि ऑरिजनल बि लिखिया अथसि ट्रांसलेट कयो अथसि

हथु पकिड़िजें किताब ते मिलियो उन किताब में ग़ज़ल जा जुदा जुदा बंद खंया अथसि वज़न खंया अथसि मात्राउनि में बिल्कुलु पुख़्तो आहे पको आहे केरु चाहींदे बि को बि नक़ाद ॻोल्हे ॻोल्हे चाहे बि त उन मां ग़लती नथो कढी सघे तॾहिं बि भाषा ॾाढी सवली बिल्कुलु आम माण्हू जंहिंजो अदब सां साहित्य सां वास्तो घटि आहे उहो बि हो ॿ लाइनूं पढ़ी वाह वाही कंदो आनंद माणींदो उन किताब जो त हिकु त वज़न धार धार कया अथसि ऐं काफ़ियो जेको आहे कामन काफ़िया जेके हूंदा आहिनि जेको आख़िरि में ग़ज़ल बंद जे लॻी करे उन खे हिकिड़ो रिद्दिम ॾींदो आहे संगीत जो ततु ॾींदो आहे उहे काफ़िया सभु नवां अथसि को बि साॻियो कोन्हे जे कंहिं बि ग़ज़ल जे आख़िरि में काफ़ियो हूंदो आहे न त उन खे विनोद आसूदाणीअ बिल्कुलु ऑरिजनल नवां नवां काफ़िया अलाए किथां ॻोल्हे आयो आहे जेको कंटेंट अथसि किताब में उहो आम माण्हूअ जो बि आहे इंसान जे दुख दर्द जो बि आहे रिश्ता नाता अॼुकल्ह कीअं असांजे जज़्बात ते ज़हनियत हावी थी वई आहे कीअं असांजा रिश्ता वापारी बणिजी विया आहिनि कीअं असां मां प्रेम ऐं मोहबत मोकिलाईंदी थी वञे उन ते बि फॉकस विधो अथसि त जिते प्रेम मां आनंद माणे रहिया आहिनि किरदार उन्हनि ते बि विधो अथसि त कंहिं बि मन जे सोच खे मज़मून में लिखणु कहाणीअ में लिखणु वरी बि सवलो आहे पर ग़ज़ल में ग़ज़ल जे ॿिनि लाइनियुनि जे बंद में कम्पलीट थाट अची वञे उहा इन किताब जी ख़ूबी आहे हथु पकिड़िजें